दिक्खो जी अ'ऊं ते हून बुड्ढा होन लग्गेआ अड़ेआ हून मिकी थोह्ड़ा पता हून आसै आसै पासै केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा कोह्के बंदे खेढा दे कोह्के बंदे नेईं खेढा दे इ'यां मेरे घर दे कोल इक स्टेडियम ऐ उत्थुआं बड़े सारे कम्पीटीशन होंदे रौंह्दे बच्चे जंदे रौंहदे इत्थुआं इ'यां फुट बाल खेढने बाली बाल खेढने क्रिक क्रिकेट खेढने बैट बाल होई गेआ बैडमिंटन खेढने बड़े सारे गेमां न एह् सब खेढने जंदे रौंहदे बच्चे अवा मिकी कोई इयां आखो कि टीमां ना इस सेही प्रापर तां ओह् तां नी ऐ सेही इ'यां होर साढ़ी किश ना किश अकैडमियां जियां टाई कमांडो बोलदे किश टई कमांडो ढई कमांडो ओह् खेढने गी बच्चे नेशनल लैवल उप्पर बच्चे गोवा जंदे पुणे जंदे बड़ी सारी जगह् जंदे रौंह्दे